ओइ औ

जाहा गैयाहाय माबाल' दस बिगाल' गायगोन ओमफ्राय माबा मा होनो रनजित गायनोसै ओमफ्राय माइब्रा एसे गायनोसै जोसा एसे गायनोसै नोंस्रालाय उम

जोंहा माबा गायग्रायानो गैया नालाय ओंखायनो बेसिबांल' गायनोसै फाथोआथ' ओरैनो जेन'बा माबानो माहोनो नारजि जानो एसेल' गोखाखौ फोबाय गोखा फाथोखौ दस्रा माबायासै फोआसै आरो जोङो हा बिदिनो बिगायाव बिदिनो एखमबा माबा आठ मन गाहामल' जायोहाय बारा जाया नालाय माबायानो हायानो आठ बिगाल' उम आठ नय बिगा उम औ बयहाबो औ औ उम उम जोंना बोराइसोना ओंखायनो माइखौनो बारा मोननो नागेरा बिदिनो दाथ' अखा हानाय गायनाय फुनायबो माबाबायना गायखांबाय उम जाहा खोथियायानो जाथ'आखैहाय गायथ'आखै खोथिया जाथ'आखै खोथिया जाबा माबासिगोन उम उम उम ओमफ्राय ओरैनोथ' मोजां दोनसै औ दे

औ दे दोनसां दे